आसामनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोरनि मुङा जाहैबाय बि जे पि आइ एन सि ए इउ दि एफ ए आइ इउ दि एफ ए जि फि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थिगिरिफोरनि मुङा जाहैबाय फाक्रुदिन आलि आहामेद बदरुदिन आजमल अथुल बरा अतुल मजुमगार फ्रमद बर' सिब फ्रसाद बरा देबाकान्त' बरुवा गपिनाथ बरदलै उपेनद्रनाथ ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिमला फ्रसाद सलिहा महिनद्र महन चौधुरि तरुन गगै हाग्रामा महिलारि बिजय क्रिसना हेनदिक जगेननात हाजरिखा प्रपुलल कुमार महानत बिसनुराम मेधि सनथस महन देब रनजित सेखर मुसाहारि अजनथा नियक रबिनद्र फुरकासथा सायत महामत साददुल्ला हिथेश्वर सयखिया हिमन्त बिस्स सर्मा सरत चन्द्र सिंहा सरबाननद सनवाल